योगासन बहुत ढङ्गके होइ छै बहुत कसरत खीँचिके होइ छै बहुत दण्ड बैठकी कऽ के होइ छै बहुत कुश्ती से होइ छै बहुत कबड्डी से होइ छै सब योगासन सब योगेआसनके अन्दरमे जाइ छै वातावरण सही रहै छै किछु दण्ड बैठकी होइ छै किछु दौड़धूप करै छै लोक तऽ एहिमे अथी होइ छै किछु भारी चीज उठबै छे ताहिमे होइ छै योगासन बहुत जरूरी छै मनुष्यके लेल बहुत ढङ्गके योगासन बहुत छै बहुत चीज एहिमे छै एहिसँ शरीर स्वच्छ रहै छै शरीर बरमासी सही रहै छै शरीरमे कोनो तरहके दिक्कत नहि आबै छै एहिसँ आओर बहुत दिन ओ आदमी शरीरके लऽ कऽ जिए छै जिन्दगी जिए छै आओर एकदम स्वच्छ रहै छै आदमी हँ

आओर बहुत रङ्गके फायदा बहुत रङ्गके वातावरण योगासनके अन्दर छै हर ढङ्गके योगासन छै हर ढङ्गके वातावरण छै कि किछु नहि अन्दरमे ताहि लऽ कऽ जे छै से योगासन बहुत जरूरी छै मनुष्यके लिए आइ मनुष्यके लेल योगासन बहुत रङ्गके छै दण्ड बैठकी होइ छै ताहिके बाद कुश्ती होइ छै ताहिके बाद कबड्डी होइ छै हरदीवासा होइ छै ईसब योगेआसनेके अन्दर पकड़ाएल जाइ छै जे कसरत होइ छै सब देहके सब तन्दुरुस्ती आनै छै भोरके तीन बजे भोरमे लोक उठिकऽ टहलै छै इहो एगो योगासनके अथी अन्दर छै जे ओहिसे लोकके आपसी पर मिलै छै शरीर स्वच्छ रहै छै ताहिके बाद खाना पीना भेल से एथी होइ छै लोककेँ डाइट बनल रहै छै कोनो तरहके दिक्कत नहि होइ छै हिचक नहि रहै छै बढ़िआँसे खाना लोक पचल अथी भेल स्वच्छ लागल तीन बजे भोरमे लोक उठिके टहलल घुमल एहिसँ शरीर स्वच्छ एकदम रहल मस्ती से एकदम फिट रहल एहन कोनो तरहके वातावरण विशेष नहि आएल शरीरके अन्दरमे एकदम स्वच्छता रूपसे शरीर रहल अथी रहै अछि